हम रंगोली इसलिए मनाते हैं कि घर में रंगोली बनाते हैं ताकि घर अच्छा लगे कोई भी पर्व त्योहार होता है तो हम रंगोली बनाते हैं खासकर के दीपावली के दिन में हम लोग तो और रंगोली बनाते हैं कि ताकि घर द्वार अच्छा लगे देखने में साफ सुथरा लगे देखने में और सूर्य भगवान को जल अर्पित इसलिए करते हैं कि मन को भी जल देने सुर्य भगवान को जल देने से मन में शान्ति होती है और घर में सुख समृद्धि भी बनी रहेती है फिर माथे पर चंदन इसलिए लगाते हैं कि शास्त्रों के मुताबिक चंदन तिलक लगाने से घर अन्न धन से भरा रहता है और सौभाग्य में बढ़ोतरी भी होती है और उसके बाद पूजा मंदिर में जब जाते हैं पूजा करने के लिए तो उसमें भी पूजा जब करते हें तो अंदर से ऐसा लगता है कि कोई दिव्य आत्मा मेरे अंदर समाहित हुई है पूजा करने से मन दिमाग स्थिर रहता है और अच्छा लगता है पूजा करने से रोजा रोजा हम लोग इसलिए करते हैं कि उसमें जो रहता है जिससे अगर लड़ाई झगड़ा भी होता है कि दुश्मनी भी होता है तो रोजा के दिन हम लोग मेल मिलाप कर लेते हैं इसलिए हम लोग रोजा मनाते हैं गिले शिकवे मिटाकर के हम लोग रोजा मनाते हैं जिसे हम ईद भी कहते हैं उसके बाद फिर हो गया जो धार्मिक रक्षा बंधन में भी हम लोग माथे पर अपने भाई को माथे पर तिलक लगाते हैं क्योंकि भाई बहन का इतना प्यार स्नेह भरा हुआ रहता है कि भाई अपनी बहन की रक्षा करने के लिए हर हद तक गुज़र जाते हैं और उसमें भी इसीलिए हम लोग रक्षा बंधन मनाते हैं दरगाह व्रत और व्रत तो हम लोग शरीर के लाभ के लिए करते हैं कि कभी कभी फास्टिंग करना भी जरूरी होता है